کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک کیمرا خریدا جو کہ چارجیبل تھا لیکن وہ ٹائٹ بھی تھا جس میں یہ خاصیت تھی کہ ہم اس سے کھینچے گئے فوٹو میموری کارڈ میں سیو کر سکتے ہیں اور جو اسنیپ ہمیں اچھا معلوم نہیں ہوتا بآسانی سے اسے ہم مٹا سکتے ہیں اور دوبارہ ہی فوٹو کھینچ سکتے ہیں جہاں وہ اسکرین کے کلر وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے بھی آپشن موجود ہیں لیکن ساتھ ہی میں اس کا منفی پہلو بھی ہے کہ بیٹری جلدی ختم ہوجاتی ہے تو اس وقت کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے اس کیمرے سے کام لیں کیونکہ بیٹری ریچارج کرنے میں ہمیں کافی سمے لگ جاتا ہے اور موقعے پر ہم اپنا کام پورا نہیں کر پاتے ہیں